بائک چلانے وقت ہمیں اختیار کرنا چاہیے ہم اختیار یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گاڑی میں اگر ہم سفر رات کا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے گاڑی میں تیل ہے کہ نہیں ہے ہمارے گاری کا لائٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ہمارے گاڑی میں ہوا کیا ہے انجن کیا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ رات میں چل رہے ہیں تو پھر ہمیں ایمرجنسی کے لیے ٹارچ رکھنا چاہیے اور ڈنڈا وغیرہ یا جنگلی جانور وغیرہ اگر کچھ آ جائے تو اس سے حفاظت کر سکیں اور ہمیں بہت سارے اختیار کرنے چاہیے اور اگر ہم لوگ گاڑی چلا رہے ہیں اگر موسم خراب ہو گیا تو اس میں بھی بہت سارے پریشانیاں آتی ہے کہ روڈ پہ کیچڑ ہوتا ہے اور پانی کی وجہ سے فسلن ہو جاتی ہے تو جس کے وجہ سے ہمیں بہت سابدھانی کے ساتھ پاجی بائک چلانا پڑتا ہے اور اگر ہم لوگ اور بہت سارے پریشانیاں میں سے یہ ہے کہ ہمیں ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں سگنل دیکھنا پڑتا ہے ٹریفک میں پھنسنے کے بعد ہمارا بہت سارا سمے برباد ہوتا ہے اور گرمی کے ٹائم پہ بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے